हां ते सब्जियें दा असेंगी इस चीज़ दा फायदा कि प्याज़ होई गेआ आलू होई गेआ गोभी होई गे मरचां होई गेइयां अस उ'नेंगी पैक करियै जेह्की साढ़ी मार्किट ऐ अस उनेंगी उत्थै बी बेचचै ते असेंगी उद्धर फायदा लब्भी सकदा ते जां कंडोली होई गेई तोरी होई गेई किश बी चीज ऐ कि किसान गी एह्दा फायदा लब्भी सकदा ऐ अस ग्रांऽ म्हल्ले बिच्च बी बेचचै तां बी असेंगी साढ़ी ध्याड़ी लब्भी सकदी ते हर चीज दा फायदा होंदा सब्जी दा कोई ला जा गाजर होई गेई मूली होई ते ते शलगम होई गेआ किश बी चीज दा अस पैकिंग करियै मार्किट दे बिच्च बेचचै ते साढ़ी ध्याड़ी बनी सकदी असें इस चीज़ दा फायदा बी एह्दे बिच्च होई सकदा ते जियां डंगर बी होंदे रक्खने उं'दा गोहा शोहा सब्जी बिच्च लाचै ते उं'दा हैल बी बनी सकदा ते सब्जी ज्यादा बी निकलदी फलदी बी ऐ ते जियां साढ़े डेरियां शेरियां होई गेइयां डेरी खोलने कारण डंगर रक्खना अस बेचचै असेंगी तां बी चार पेसे ठीक ठाक लब्भी सकदे न ते तुसें गोहा बारे तुसेंगी क्हानी सनाई ही पैह्ले बी ते असेंगी एह्दे हर चीज़ दे तरीके दे फायदे लब्भी सकदे न ते हर चीज़ दा बंदे गी बेनिफिट बेही सकदा कि सब्जी दा बी बंदे गी इक ऐसा फायदा बेनिफिट ऐ कि लाने दे कारण बेचना असेंगी बड़ा कुछ लब्भी सकदा ते सब्जी दा इक असेंगी ऐसा बेनिफिट लब्भी सकदा जियां कद्दू होई गेआ ते हर चीज़ दी किसम दी सब्जी होंदी शिमला मरच होई गेई ते मटर होई गे ते शलगम होई गेआ ते जिन्ने बी चीज़ दियां वैरायटी दी सब्जियां अस लान असेंगी हर चीज़ दा फायदा लब्भी सकदा ते हर चीज़ दा सब्जी दा फायदा लब्भी सकदा कोई बी लाचै अस असेंगी बड़ा बेनिफिट होई सकदा ते असेंगी हर चीज़ दा मतलब बेनिफिट किसान गी लब्भी सकदा ते असेंं डेरिया बारे च सनाया ते असें पैह्ले बी ते असें रक्खी दियां हियां गवां शवां कुक्कड़ सुक्कड़ रक्खे दे होन कुक्कड़िया बी रक्खी दियां होन ते अंडे देन अस अंडे बेची सकचै असेंगी तां बी साढ़ी ध्याड़ी बनी सकदी असेंगी पैसे लब्भी सकदे पोल्ट्रीफार्म गै घर खोलियै अस छुड़न ते असेंगी ओह्दा प्राफिट बेनिफिट लब्भी सकदा किसान गी असें इस चीज़ दा बेनिफिट लब्भी सकदा चक्की मशीन दे जेह्की ऐ साढ़े आटा होंदा अस ओह्दी कनक हैल फसल लाइयै अगर घर गै किट्ठी करियै कि चक्की भला घर खोलो ओड़न अपनी चक्की ते अस आटा बेचन अज्जकल पंजी छब्बी रपेऽ किलो नार्मल आटा बिकदा बिकदा असेंगी ओह्दा बी बेनिफिट लब्भी सकदा कि अस अपनी चक्की मशीन खोली ओड़न कि केईं तरह दे गांव दे लोग आन असेंगी ओह्दा बी फायदा लब्भी सकदा जियां लोग भाड़ा भूड़ा कड्ढदे न कि इ'न्ना कुतै दस किल्लो गै दित्ता जां अस कोई चार पंज किल्लो हारा अराम कन्नै अस कड्ढी सकदे घर दी चक्की होऐ असेंगी एह्दा बेनिफिट बड़े किसम दा लब्भी सकदा असेंगी हर तरीक दा लब्भी सकदा ते हां केईं तरह गांव दे लोग ऐसे ऐसे होंदे न जियां कोई किन्नी कुसै दी कनक होई जां हर किसम दा आटा होंदा चौलें दा आटा बनदा उसी चक्की च पाना चौल दा आटा बड़ा सोह्ना बनदा बिलकुल चिट्टा प्योर चक्की आह्ले लेखा जियां असें मार्किट दे बिच्च हट्टियै बिच्च लभदा असें उ'ऐ नेहा साफ़ सुथरा आटा चक्की दे बिच्च बनी सकदा बड़ा शुद्ध नेचुरल चीज़ ऐ एह् कि आपूं अपने हत्थें बनानी खाना ते बड़ा अच्छा लगदा ते असेंगी हां अस आपूं गै अगर खेतीबाड़ी करियै कनक राह्न ते असेंगी अगर मन्नो अगर चाली पन्जाह् किल्लो असेंगी होंदी ऐ ते अस ओह्दा आटा कड्ढदे आं अगर अस बीह् त्रीह् चाली तोड़े मार्किट दे बिच्च बेची ओड़न असेंगी ओह्दा बी बड़ा बेनिफिट लब्भी सकदा कि ओह्दा असेंगी आटा बेचना प्राफिट लब्भी सकदा क्योंकि साढ़ा घर घ्रिस्ती चली सकदी ते असेंगी बिज़नस ओहदे च बड़ा स्हेई लब्भी सकदा प्राफिट लब्भी सकदा पैसे लब्भी सकदे ते एह् चीज़ दा असें तरीके दे बी अगर घर असें चक्की खोह्ली दी होऐ ते लोक हर तरह किसम दे आंदे दिक्खने दे बी आंदे के हां भाई खोह्ली दी ऐ ते ओह्दे च बंदे गी फायदा बी लब्भा दा ते किदै किदै दो केईं ऐसी जगह ऐसियां होन्दिया क्योंकि ओह्दा तैल्लू अच्छा कम चलदा बड़े बड़े लोक दूरा लोक औन्दे केईं जगह ऐसी जगह होंदी क्योंकि बंन्दे दा इन्ना बिज़नस चलदा किसान दा केईं जगह मीडिया बी पुज्जी दी होंदी कि भाई इ'न्ना अच्छा कम्म चला दा ते असेंगी एह्दा फायदा लब्भा दा कि ओह् पुच्छदे न तोहें गी इन्ना प्रोफिट बी ऐ इ'न्ना आटा जा दा बी ऐ मार्किट दे बिच्च बी अस बेची सकनें आं ग्रांऽ म्हल्ला बी अस बेची सकने ऐ आं जे कोई खरीदना चाहे अस उत्थें बी करी सकने आं कि असेंगी ओह्दा हा अगर मक्की शक्की होई गेई अस सैल्ली मक्क ऐ कुतै अग्गें पिच्छें कोई दूर प्हाड़े पूहड़े पिकनिक जन्दियां अस अगर उत्थे मक्क बेचियै बीह् रपेऽ दी इक बेचचै अगर अस दस पंदरां मक्कां बेचचै ते अहें तां बी ओह्दा प्रोफिट इक दिन दी ध्याड़ी लब्भी सकदी क्योंकि असें मक्के मक्की दा बड़ा फायदा हर चीज़ दा किसान बिज़नस करै उसी सब्जी दा जां मक्की दा किसै चीज़ दा बी ऐ असेंगी पूरे तरीके दा फायदा लब्भी सकदा ते हां खेती च जियां गन्ने गन्ने गुन्ने लांदे न ते गन्ने दा इयां कुसै इन्ना फायदा होंदा अगर दस गन्ने गै कोई पीड़ियै अग्गें पिच्छे बेचै ते बीह् रपेऽ दा इक ग्लास बिकदा ते ध्याड़ियै दा अगर बंदा घट्ट कोला घट्ट बी दस बीह् ग्लास बेची ओड़े असेंगी बड़ा फायदा होई सकदा हून जियां अम्ब होंदे जां मै ओह्दा संतरा होंदा जां स्येऊ होंदा अनार होंदा किश बी बह्रे अमरुद होंदे किश बी फ्रूट दे जेह्के बगीचे होंदे अगर बंदा घर ला अनार ला अगर खेती करै ते अस जूस दा इक ग्लास बी बेचचै चाली पन्जाह् रपेऽ कोला थल्लै नेईं बिकदा मौसम्मी होई गेई किश बी चीज़ होंदी अस बेची सकचै ते असें बड़ा प्राफिट लब्भी सकदा अस हर चीज़ दी बवस्था करनी किसान बिज़नस करी सकदा ते असेंगी प्राफिट लब्भी सकदा कि इस चीज़ दा हर चीज़ दा होंदा बंदे गी अमरूदै दा घट्ट कोला घट्ट बी अगर प्यूर अमरुद दा जूस कड्ढना होऐ त्रीह् पैंत्ती रपेऽ दा अराम कन्नै इत्थै बिकी सकदा अनार दी इन्नी डिमांड होंदी चकंदर ऐसी चीज़ चीज होंदी ओह्दा बी पन्जाह् सट्ठ रपेऽ दा ग्लास बिकदा बिकदा क्योंकि मेह्नत करना किसान दी बड्डी गल्ल ऐ अच्छा लगदा क्योंकि कोई बी कम्म करै सानूं स्हेई लगदा कि बेचना असेंगी फायदा प्राफिट लब्भी सकदा ते असेंगी इ'यै शुभ दिन्दी ऐ दिक्खो हां जियां घर कोई केले ऐ ला केले दा बगीचा ला अगर बंदा ओह् बी केले बी अगर सट्ठ रपेऽ दर्जन बिकदे न अगर प्योर केला बंदा इत्थे घट्ट कोला घट्ट बी अस्सी नब्बे रपेऽ दर्जन बेची सकदा के अस केले दा बगीचा खोलन आपूं लान मेह्नत करन अस ग्रांऽ म्हल्ले बिच्च बी कोई लेई जन्दा कोई पता लग्गी जा मशरूम ऐसी चीज़ होई आपूं त्यार करनी पन्जाह् रपेऽ दा पैकेट चाली रपेऽ च अराम कन्नै बिकदा मशरूम लाने ताईं व्यवस्था करनी पौंदी जियां कोई सड़े पड़े दा भौऽ होई गेआ उसी जां इक जगह च बंद करी लेआ जां अहें ओह्दा बीज पाई लेआ असें मन्नो कि मन्नो चाली पैकेट निकलै ते असें चालियै पैकेट स्हाबै कन्नै पन्जाह् रपेऽ स्हाबै चलो असेंगी प्राफिट लब्भी सकदा कि असेंगी एह्दा केह् बेनिफिट लभदा मशरूम होई टींगरी होई ते हर चीज़ दी किश बी व्यवस्था होई असेंगी फायदा देई सकदी ऐ ते मन्नने थोह्ड़ा बोह्ता कि दवाई पर खर्चा आंदा कि साढ़ी जो जंदा कि भाई हां ओह्दे च प्राफिट असें डबल होई सकदा मेह्नत करनी पौंदी हर चीज़ लभदी केईं चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ होंदी हून जियां पिट्ठा पुट्ठा बिकदा पिट्ठा असें लाना पौंदा पिट्ठा लांदे अस मार्किट दे बिच्च बेचदे न बेचना असें बड़ा फायदा होंदा क्योंकि मेह्नत करना पौंदी हर चीज़ दा जियां हून दुहाना होंदा दुहाना सब सीज़न चलदा दुहाना अस घर बी बंदा लाई सकदा ते मार्किट दे बिच्च बी बेची सकदा असेंगी ओह्दा प्राफिट फ़ायदा लब्भी सकदा कि दुहाने दा बी असें एह्दा बेनिफिट होंदा के असेंगी लग्गी सकदा क्योंकि बेनिफिट होंदा ते असेंगी अच्छा लगदा ते अज्ज कोला सेल पर सीजन दे स्हाबै पर दुहाना त्रीह् पैंत्ती रपेऽ अराम बिकदा बिकदा ते अस ओह् पैकिंग करियै मार्केट दे बिच्च बी बेचन असेंगी तां बी अच्छा खासा फायदा लब्भी सकदा ते म्हल्लें ग्रांऽ बिच्च बी लोक लेई जन्दे अगर अस म्हल्लै गै पैकिंग करियै लफाफे च बेचन असें तां बी प्राफिट लब्भी जंदा ओह्दा इ'न्ना कि असेंगी बेनिफिट लब्भी सकदा